सफ़ाई हूं त हैलो हैलो हा हा भारती मां पई ॻाल्हायां अछा अछा हा हा हा योगा त सेखारींदा आहियूं असां तव्हांखे सिखणो आहे छा अछा हा हा ॾिसो पहिरीं त न वेही करे पालथी लॻाए करे अञा सर्वाइकल लाइ हथ ॿई मथे करे ऐं अॻियां पुठियां धीरे धीरे जीअं घुमाईंदा आहियूं न त सर्वाइकल में तव्हांजी थोरो फ़ाइदो मिलंदव ऐं तंहिंखां सवाइ थोरी मसाज बि कराइबी मालिश बि कराइबी त हुन सां बि थोरो रिलिफ मिलंदो आहे ऐं योगा सां हा अछा अछा त बि ॾिसो योगा सां छा आहे न नसूं खिचजंदियूं आहिनि त उन सां वधीक फ़ाइदो पवंदो आहे हालांकि सर्वाइकल ॾाढो ख़तरनाक सूरु आहे हा हुन में इंसान वेही कान सघंदो आहे चकर बि ईंदा हूंदव तव्हांखे अछा त तव्हां उन्हनि जे योगा ते हिकु भेरो अचिजो त मां तव्हांखे ॿ टे आहिनि कसरतूं ॿुधाईंदीमांव जेके तव्हां कसरतूं कंदा आहे त तव्हांखे फ़ाइदो पइजी वञे जीअं हथनि जो आहे हथ अॻियां पुठियां करे कुल्हनि ते रखी करे घुमाइजे त उन में धीरे धीरे तव्हांखे छा ॾाढो फ़ाइदो पइजी वेंदो तव्हां वाक़ई में चवंदव की हिन योगा मां घणो फ़ाइदो पियो त हिकु भेरे ॿ भेरे अचो ऐं करे ॾिसो की उन मां कहिड़ा कहिड़ा फ़ाइदा मिलनि था त आरामु बि मिली वेंदव शाम आहे जीअं न टाइम आहे जीअं आहे न सुबुह आहे सतें खां नवें ताणी आहे ऐं ॿियों वरी शाम जो आहे पंजें खां अठें ताणी तव्हांखे जीअं लॻे तीअं अची वञो तव्हांखे जेको टाइम सही लॻे उन टाइम ते अची वञो हा पहिरीं तव्हां ॿ भेरा अचो ॾिसो तव्हांखे वणे थो छा आहे उन खां पोइ मां तव्हांखे पैसा ॿुधाईंदीमांव तव्हां हिकु भेरो करे ॾिसो हा हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे जय झूलेलाल